میرے متعلق فیملی اور دوستوں کے ساتھ تفریح کرنے کا سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ وہ ہوتا ہے جو خوشیوں اور سکون اور یادگار لمحات سے بھرپور میں ذاتی طور پر قدرتی مناظر کی سیر جیسے پارک پہاڑ یا کسی جھیل کے کنارے وقت گزارنا زیادہ پسند کرتا ہوں یہ جگہ نہ صرف دماغ کو تازگی دیتی بلکہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں خاندان یا دوستوں کے ساتھ منانا بھی ایک خوبصورت تجربہ ہوتا ہے جب سب گھر والے یا دوست ایک جگہ اکٹھے ہو کر ہنسی مذاق کھانا پینا اور مختلف کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں تو وہ لمحات زندگی بھر کے لیے یادگار بن جاتا ہے خاص طور پر جب سب مل کر کھانا بناتے ہیں یا ایک کیمپ فائر کے گرد گرد بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو یہ خاص تعلق اور محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں گروپ فلم دیکھنے بورڈ گیمس کھیلنے یا کسی تاریخی مقام کی سیر کرنے کو بھی پسند کرتا ہوں ان سرگرمیوں میں سیکھنے اور لطف اٹھانے دونوں کا امتزاج ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی قعے یا میوزیم کی سیر کرتے ہوئے ہم نہ صرف تاریخ سیکھتے ہیں بلکہ اپنے پیاروں کے ساتھ ان بانٹنے کا موقع بھی پاتے ہیں